हैलो स्वीट फूड मां पूजा थी ॻाल्हायां आद्रश नगर मां मां हाणे तव्हां वटि ऑडर लिखायो हुओ उहो हिन रीति आहे चारि प्लेट कड़ी चांवर अठ फुलका चारि प्लेट बेसण जी भाॼी ॿ प्लेट बीह पटाटा चारि पापड़ सलाद अठ पटाटे जी टिकियूं लिखाया हुआ ऐं साण मिठे में पंज प्लेट गुलाब ॼमूं चारि प्लेट जलेबी रबड़ी लिखाया हुआ पर हाणे ॾेखारे थो त मां रोकु रूपया नथी ॾई सघां तव्हां जे माण्हुनि खे जेको माण्हू ऑडर खणी ईंदो इन करे मां ऑडर रद थी कयां पर अगरि तव्हां रोकिड़ा वठंदा त ऑडर मोकिलियो असांजे घर में महिमान आया आहिनि